नमस्कार कौन जी बोलो क्यों अचानक कैसे हो गया

तो वो अचानक आप तो अच्छा बेटा ये बताओ तो किस क्लास से हो आप कौन से ईयर से हो नाम वर्षा किस सबजेक्ट से हो तो तुमको कब ज़रूरत पड़ेगी बेटा तो मैं तो अभी मैं तो बाहर हूँ एक आध दिन के लिए तो अब मैं आ जाऊँगा जब फ़िर आपको मिल के बात करते हैं कि तो ज्यादा नहीं नहीं ठीक है ना प्रयास करता हूँ जल्दी आने की ठीक है ठीक है तो पापा कब जाएंगे पापा आपके अच्छा तो मैं एक दो दिन में आ जाऊँगा तो फिर आपको सर्टिफ़िकेट दे सकता हूँ नहीं तो किस जगह हुआ है आपके पापा का पोस्टिंग पापा की पोस्टिंग टीचर है ना तो किस जगह हुई है पोस्टिंग आपके पापा की अच्छा तो आपकी पढ़ाई में लॉस नहीं होगा क्या आपकी पढ़ाई में लॉस नहीं होगा तो फिर कंटीन्यू कैसे करेंगे

ठीक है आओ ठीक है मैं आइए तो फिर मैं आपकी बना दूँगा टी सी ठीक है ठीक है ठीक ठीक

नमस्कार